भारतीय विज्ञानिकनि जी अगरि असां ॻाल्हि कयूं त मुंहिंजो पसंदीदा जहिड़ा विज्ञानिक हुआ भारत जा भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जो इन संसार में हाणे न आहिनि अगरि हुननि जी उपलब्धिनि खे अगरि असां ॾिसूं त हुननि भारत लाइ ॾाढो कुझु कयो आहे सभिनी खां पहिरियों त उन्हनि जेड़ा सेना जे खेत्र में मिसाइलियूं ठाहियूं उहे मिसाइलियूं ॾाढी अधुनिक क़िस्म जी हुयूं जेके पूरो संसार हुन जो लोहो मंदो आहे अब्दुल कलाम साहिबु हिकु ॾाढा ई मिसाइल मैन जे नाले सां प्रसिद्ध हुआ जेके पूरो विश्व पाण वटि पाण जे साण गॾु मिलाइणु चाहिंदो पर हुननि हिकु भारतीय हुजण जे नाते भारत खे कॾहिं छॾियो उन्हनि जे बारे में जेतरी ॻाल्हि कयूं ओतिरी घटि आहे उहे अहिड़ा विज्ञानिक हुआ जंहिं नई टई खे ॾाढो कुझु सिखायो पर नई टई उन्हनि खां ॾाढी इंस्पिरेशन वरती हुननि जो योगदानु हर खेत्र में हुओ चाहे उहो राजनीति हुई चाहे हो विज्ञानिकल हुई चाहे वो सेना जे विच में हर शइ में हुननि जहिड़ो आहे योगदान ॾिनो अब्दुल कलाम साहिबु मुंहिंजा पसंदीदा विज्ञानिक हुआ